दिखदे सर्दियें जां गर्मियें बिच्च जेह्के बूहटे होंदे न उ'नेंगी बचाने आस्तै अस केह् करने आं भई गर्मियें बिच्च ते बूह्टें गी ज्यादतर पानियै दी गै जरूरत होंदी ऐ ते पानी देने बास्तै पानी शानी दिन्ने आं उ'नेंगी थोह्ड़ा उ'नेंगी गुड्ढने पौंदा मुढें गी मुंढ गुड्ढियै थोह्ड़ा क्यारी बनाई लैनी थल्लै ओह्दे गोल ते ओह्दे रोज पानी दिन्ने होन्ने आं जेह्दे कन्नै बूहटा जेहका थोह्ड़ा सेहत मंद रौंह्दा डंगर बच्छे कोला बी बचाना पौंदा दे ओह्दे बास्तै बाड़ शाड़ दित्ती होंदी ऐ बाह्रै जां कोई तार शार लाई लेई गोल जां कोई जंगला बनाई लेआ ट्री गार्ड बूहटे होंदे जेहके जाली लभदी ऐ इक दे ओह् लाई ली बारें तां उ'नेंगी डक्के दा होंदा ते डक्कियै ते फ्ही ओह् संतरें बगैरा होई गे जेहके बी बूहटे होंदे न उ'नेंगी डक्कियै गी होंदे ना इ'यां माल बच्छा जेह्का खाई ओड़दा इ'नेंगी आनियै उं'दे उं'दे कोला बचाइयै रक्खने पौंदे ते दवाइयां शबाइयां बी थ्होंदियां बिच्च स्प्रियां होंदियां सिनक लग्गी जंदी उं'दे मुंढें गी बूहटा सुक्की जंदा ते ओह्दी दवाई बी टैमे टैमे उप्पर सुट्टनी पौंदी ऐ जां अम्बे दे बूहटे होंदे न उनेंगी कोई त्रेला जेहा लग्गी जंदा ओह्दे बास्तै ओह्दे कन्नै बी सिनक लगदी बिच्च कीड़ा होंदा कोई काने करी ओह्दा बूहटे गी ते ओह्दे कन्नै बूहटा जेहका सड़ना शुरू होई जंदा होर एह्दे बास्तै केह् करदे कि दवाई बगैरा उसी स्प्रे कीती दी होंदी बिच्च बिच्च बूह्टें गी दे दवाइयां सुट्टी ओड़निया कन्नै कन्नै उं'दे ओह्दे कन्नै बूहटा शैल फल दिंदा ते सर्दियें बिच्च निक्के बूहटे होंदे जेहके इ'नेंगी थोह्ड़ा कोरे कोला बी बचाना पौंदा कोरा पौंदा बूहटें गी कोरा जाली ओड़दा ओह्दे बास्तै उप्पर ओह्दे तारपाल बगैरा केईं बारी दिन्ने आं ते नेईं तां कोई घाह् शाह् उप्पर बन्नी ओड़ना इ'यां शैंड जेहा घाह् दा पाई ओड़ेआ बूहटे उप्पर थोह्ड़ा दो चार मोड़ियां ताड़ियां साइडै थोह्ड़ा पर इ'यां छत टाइप बनाई ओड़ेआ ओह्दे उपर घाह् शाह् रक्खी ओड़ेआ कोरा जेह्का डरैक्ट ओह्दे उप्पर नेईं पवै जेकर इ'यां उपर पवै ते बूहटे गी जेहका ओह् पौंगर होंदी ऐ ओह् जली जंदी ओह्दी उपरा फ्ही बूहटा जेहका बधदा नेईं ऐ इन्ना ग्रोथ नेईं करदा पूरी ते इ'यां गै बचदे एह् बूहटे होर बाड़ एह्दे आस्तै जरुरी गै इ'यां लाने गी बूहटे सारे लाई ओड़दे जित्थे मर्जी बूहटा लेई ओड़ो तुस लेकिन डक्के बिना बूहटा नेईं होंदा ऐ स्हेई झल्ल देना पौंदा उसी साइडै उसी रखवाली ओह्दी जरूर करनी पौंदी ऐ थोह्ड़े चिर जियां अम्बै दा बूहटा होंदा कोई चार पंज साल गै ओह्दी रखवाली होंदी ऐ ओह्दे बाद ओह् बड्डा होई जंदा फ्ही चलो फल लेई पौंदा देन लेकिन निक्के बूहटे दी गै ज्यादातर रखवाली होंदी ऐ